सांस्कृतिक आओर धार्मिक महत्व तऽ हमरा अहाँ इहा अहाँकेँ इलाकामे बहुतेके देखेके मिलै छै जैसे कि सांस्कृतिकमे कैसे बड़के प्रणाम करेके चाही सुबह सुबह उठके कैसे अच्छा कपड़ा पहिनेके चाही कैसे सबकेँ सम्मान करेके चाही आओर आओर हमरा इलाकामे कए गो मन्दिर भी छै जेकर एक अलगे अलगे सबके एक विशेषता छै जैसे हमरा इहा एक पुनौरा धाम छै पुनौरा धाममे कृष्णजीके हमसब पूजै छिऐ कृष्णजी छै राधाजी छै हम हमेशा उहा बहुत बढ़िआँ मन्दिर छै पार्क छै उहा पोखरि छै जोनमे स्नान करके लोग सब पूजा करै छै अच्छा अच्छा उहापे हमेशा मेला उला लगै छै पार्क उर्क छै बच्चा सब साँझमे घुमै जाइ छै एक स्थान छै हरेश्वर स्थान जहाँपे भगवान् शिवजीके पूजा होइ छै हमेशा पूजा उजा भए छै जोनमे सोमवारीके समय सोमवारीके समय सोमके सोम हमहुँ जाइ छी ओहिमे हमरा एनेके लोग सब भी हमेशा घूमे उमे जाइ छै जल चढ़ावे खातिर हमेशा गेली पुनौरा धामजे कृष्णजीकेँ छै उहा पर हमसब महिनामे एकाध बेर जाइ छी आओर जे हरेश्वर छै वहाँ पर हमर थोड़ा लगभग उहे महिना दू महिनामे जाइ छी आ बगलेमे हमर सबकेँ एक आओर अथी एक आओर मन्दिर छै जो बजरङ्ग बलीके मन्दिर छै जिसमे बजरङ्ग बलीके बहुत बड़का प्रतिमा लागल छै जेहिके पूजा उजा हमसब करै छी हमरा एने श्यामा मन्दिर छै श्यामा मन्दिरके बगलमे बोटिंग उटिंग होइ छै बहुत अच्छा आ मनोकामना मन्दिर छै उहा भी हमसब घूमे उमे जाइ छी जे भगवान उगवानके श्रद्धा उर्धा कइली पूजा पाठ कइली ई सब हमरा धार्मिक मन्यताके मानैके धर्म ग्रन्थ कुछो अहि संस्कृति हम मानेमे हमरा बड़ा नीक लगैया जब ईसब पढ़ए छिऐ आओर ई ताकि पढ़ लिखके ज्ञान हम दूसराके भी दे सकी एकर धार्मिक महत्व अलगे छै जैसे कैसे बताओल जाइ छै कि लोग ओकर साथ अच्छा रहेके हइ जानवर उनवर से भी प्यार करेके हइ हमेशा शाकाहारी बनके रहूंँ भगवानके पूजा करू भगवानके मनन करू तऽ ओ सब करै छी जेना लोको सब बजैत रहै छै बजै छै कहैया कोइ जोर से बाजियो देलक कुछ कहियो देलक तऽ अगर बड़ छै तऽ बाजिये देलै तऽ कोइ बात न हइ उनकर बात सुनेके चाही कैसे जीवनमे चलेके चाही ई सब बातके ध्यान रखए छी